जयपुर ज़िले में स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी है जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सरकारी छोटे छोटे चिकित्सालय जगह जगह पर बनाए हुए हैं हर जगह छोटे सरकारी अस्पताल आपको मिलेंगे निजी अस्पताल के अलावा जैसे जो गरीब लोग हैं या जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो दस रुपये की पर्ची में अपना इलाज करवा सकते हैं फ़्री में उनका दवाइयाँ मिलती हैं दवाइयाँ नि शुल्क हैं जाँचें नि शुल्क हैं इलाज नि शुल्क है दस रुपये कुछ दवाई दस रुपये की कुछ उसमें आपकी पर्ची कटती है और उसमें आप अपना नि शुल्क जो है वो अपना इलाज करवा सकते हो और ऐसा नहीं है कि जयपुर में कोई एक जगह हर जगह आपको कहीं ना कहीं बड़े उसमें एक आपको सरकारी एक छोटा अस्पताल मिलेगा और बड़े अस्पताल भी यहाँ पर हैं ज़नाना अस्पताल हैं महिलाओं के लिए हर बीमारी के जो हैं संबंधित वह आपको हर प्रकार के यहाँ पे अस्पताल और स्वास्थ्य की जो सेवाएँ यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं और लोगों के लिए उपलब्ध हैं चाहे वो किसी भी प्रकार की सुविधा हो चाहे जाँच को लेकर हो दवाइयों को लेकर हो और स्वास्थ्य सेवा प्राणली हो सेवाएँ मतलब हर तरीके की सवई दूसरी चीज़ यहाँ पे जो फ़्री के जो है वो कैंप लगते हैं मुफ़्त में जहाँ पे इनकी जांचें होती हैं खून की जाँच और बाकी बी पी की जाँच तो ऐसे कैंप भी लगते रहते हैं यहाँ पे छोटे छोटे जहाँ पे जाँचें वगैरह होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं बैड फ़ैसिलिटी इनको मिल जाती है सरकारी अस्पताल में बैड मिल जाता है अगर किसी को एडमिट करना है रखना है तो उसकी फ़ैसिलिटी भी यहाँ पर है और बहुत कम से कम रुपए में है नि शुल्क ही होता है वो ज़्यादातर